हर हिक सभ्यता जी पंहिंजी पंहिंजी महानता हूंदी आहे असां जे महाराष्ट्रा जी सभ्यता जेकी आहे उहा जाम झूनी आहे असां जे भारत में सभिनिन झूनियुनि सभ्यताउनु मां हिक आहे हिननि जो पेराइण थींदो आहे धोती मर्दनि लाइ ऐं जाइफ़ुनि लाइ नवारी साढ़ी जेकी जाम सुठी डिज़ाइन्स में बि ईंदी आहे इन सभ्यता जो सभिनिन खां मशहूर खाधो वड़ा पाव हूंदो आहे जेको खाइण में त ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं ठही बि फ़टाफ़ट वेंदो आहे ऐं महाराष्ट्र्यनि सभ्यता जी इहा बि जाम सुठी ॻाल्हि आहे कि इहे माण्हू हमेशह पंहिंजे सभ्यता सां जुड़ियल आहिनि ऐं कॾहिं बि पंहिंजे सभ्यता खां भटकंदा न आहिनि ऐं हिक ॿिए खे हमेशह मदद कंदा आहिनि ऐं हिक ॿिए जी सहायता करे करे हिक ॿिए खे अॻियां वधाईंदा आहिनि